پچھلے مہینے میرے آفس میں مجھے ایک ایسا کام سونپا گیا تھا جو تین آدمی مل کے بھی اگر کرے تو اس کے لیے مینیمم آٹھ دن وقت لگتا تھا لیکن وہ میں اکیلا کرا جس کے لیے میری دن رات ایک ہو گئی اور نہ میں ٹائم پہ کھانا کھا سکتا تھا وقت پہ نہ سو سکتا تھا میری ایک ضد تھی کہ میں کسی حال میں یہ کام کو مکمل کرنا اور جیسے میں مکمل کرا میرے آفس میں میرے جو مینیجر صاحب تھے وہ بہت متاثر ہوئے ہو کر میرا رتبہ بڑھا دیا جیسے کہ پرموشن جو بولتے ہیں ہم لوگ ویسا مجھے پرموشن مل گیا اور ابھی میں بہت سکون میں ہوں اور میری تنخواہ بھی اضافہ ہو گئی